रनिंग प्रदर्शन करबाक लेल ट्रैक बेहतर बनबाक लेल तकनीक जेना जीपीएस घड़ी होइ छै तऽ दौड़ शुरू भेल और जीपीएस घड़ी ऑन भए गेल एकूरेट अहाँकेँ टाइम पता लागि जायत जे हम कतबा देरमे कतबा दूरी तय करलहुॅं ताहि दुआरे एकर उपयोग सही करल जाइ छै